जय झूलेलाल असांजे आसिपासि जे गांव में इलाही तरह जी मंडलियूं भॼन ऐं कीर्तन करे इकट्ठा ठही भॼन कीर्तन कंदा आहिनि ऐं उहो आनंद वठंदा आहिनि मौज मस्ती कंदा आहिनि और भॻवान खे याद कंदा आहिनि उन्हनि जा नाला इलाही आहिनि कोई राधा कृष्न नाम सां मंडली आहे कोई सदाबहार आहे त कोई ढोलक वारा आहिनि त इलाही गांव में आहिनि मंडलियूं जेके कि ढोलक वॼाईंदा आहिनि ऐं हारमोनियम वॼाईंदा आहिनि और फ़्लूट वॼाईंदा आहिनि और झांज मंजीरा और ऐं छेॼ ऐं घूमर बि पाईंदा आहिनि और ताड़ियूं वॼाए हिकु ॿिएं खे प्रसन्न बि कंदा आहिनि जेके कि इलाही फ़ेमस बि आहिनि और घर घर वञी पंहिंजो कीर्तन भॼन करे सभिनी खे प्रसन्न बि कंदा आहिनि